گڈ مارننگ سر جی سر بتائیے جی سر میں کار ڈیلر بات کر رہا ہوں سر میرے پاس کئی کمپنی کی کار ہیں آپ کو کس کمپنی کی کار چاہیے سر جی جی ٹاٹا نیکسون کی کار ملے گی سر سر ٹاٹا نیکسون میں کئی چیزیں ہیں اس میں کئی کئی فیوچر ہیں ایک فیوچر یہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے ایک دم کمفرٹیبل آپ کو لگے گا کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی اور زمین سے پکڑ کر چلے گی اور اس میں دونوں طرف مطلب بیک کیمرا بھی رہے گا اور اوپر چھت بھی رہے گی سن روف جس کو بولتے ہیں سر تو اگر آپ کو چاہیے تو جی سر ہمارے پاس تینوں کوالٹی میں ملے گی سر ڈیزل میں پٹرول میں اور سی این جی میں آپ کو کون سی چاہیے مطلب ایک وہ ملے گی جس میں دو چیز رہیں گی ایک میں ڈیزل اور سی این جی رہے گی ایک میں ڈیزل پٹرول اور سی این جی رہے گی آپ کو کون سی چاہیے سر اس کا بھی فیوچر ٹھیک ہی ہے آپ ل اگر لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت کمفرٹیبل ہے آپ سی این جی ڈلوا لیجیے اور اس میں ڈیزل ڈلوا لیجیے سی این جی سے جائیے کہیں اگر ایمرجنسی میں آپ ڈیزل یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے

جی جی سر اس کے علاوہ ہمارے پاس آلٹو ملے گی سویفٹ ڈیزائر ملے گی اور ورنا ملے گی اور آئی ٹین ملے گی آئی ٹوئنٹی ملے گی بتائیے سر آپ کو کون سی چاہیے ان میں بھی فیوچر بہت اچھا ہے جیسے آپ سویفٹ ڈیزائر کی بات کریں تو سویفٹ ڈیزائر میں بہت کمفرٹیبل ہے اگر آپ لانگ ڈرائیو پہ سفر کریں گے تو بہت مفید ثابت ہوگی آپ بہت آرام سے آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی سر ٹھیک ہے آپ وزٹ کرلیجیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آجائیے انشاء اللہ آپ کو ساری گاڑیاں دکھا دیں گے ٹھینک یو ٹھینک یو شکریہ شکریہ